حیدر آباد ضلعے میں اہم تفریحاتی سرگرمیاں اور تفریحی اختیارات ہے جیسے پارک کھیلوں کی سہولتیں تھیٹرس ثفاقی ثقافتی تقریبات کے لیے ربندرا بھارتی میں کیا جاتا ہے کھیلوں کے لیے اویسی گراؤنڈ ایل بی گراؤنڈ اوپل اسٹیڈیم موجود ہے تھیٹرس وغیرہ پرپز کے لیے پی این آر اور بہت سارے تھیٹرس موجود ہیں پارکوں میں اور بوڑھوں کے لیے این ٹی آر گارڈن اور بہت سارے پارک موجود ہے ان میں داخلے کے لیے حکومت کی طرف سے کچھ رقم ادا کرنی پڑتی ہے جو محکمۂ جنگلات اور محکمۂ آثار قدیمہ میں کو اختیار حاصل ہے کہ اس کو جمع کرے اور اس کی حفاظت کے لیے اس میں اقدامات کرے